हाँ प्रणाम सर हाँ ठीक है सर इस्कूल अच्छा चल रहा हाँ आता है सब टाइम पर ना ना कोई दिक चेक करिएगा तो आके चेक कर लीजिए ना ना कोई दिक्कत ना यहाँ पे सब बच्चा के हम पढ़ाता है फिर अपना लंच ओंच टाइम पर होता है उसके बाद छुट्टी भी टाइम पर होता है कोई दिक्कत ना इसको नहीं कोई शिकायत ना आएगा आके चेक कर लीजिए एक बार संतुष्टि हो जाएगी हाँ वैसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिले अब आइए घूमते घूमते इस्कूल पर हाँ तो आपका आना जरूरी ना आप हेड हैं यहाँ इस्कूल का देखना जरूरी है आपको ना होगा परेशानी

नहीं हम अपना से शिकायत आने नही देंगे हम अपने टाइट रखते हैं सब कुछ हाँ ठीक हाँ तो रिस्क होता है ना मास्टरे का ना रिस्क रहेगा इसीलिए सब अपना अपना ध्यान रखते हैं सब बाल बच्चा ठीक है आइएगा घूमने के लिए हाँ ठीक

ठीक है ओ तो टीचर पर ना निर्भर करता है कि कैसे विद्यार्थी को रखना पड़ेगा रख